मैंने एक कहानियों वाली बुक पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था एक परिवार के बारे में बताया गया था जिसमें उस परिवार की जो स्त्री थी वह बहुत ही अधिक मेहनत करके अपने परिवार को पालती थी उसमें अचंभित होने वाली बात यह है कि वह एकमात्र स्त्री जो अपने परिवार को पालती है तथा घर के सभी सदस्य उसी पर आश्रित हैं अब जबकि ये भी हो सकता था कि परिवार के सभी सदस्य एकसाथ मिलकर एकजुट मिलकर काम कर सकें पर परंतु ऐसा नहीं उस स्त्री के अकेले पर पूरा परिवार निर्भर रहता था उससे यह हुआ कि कुछ दिन पश्चात उस स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो गया तथा वे बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत जैसे कि पत्थर तोड़ने वाला काम वह स्त्री करती थी तो जिसके चलते उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया तो उनके फिर उनकी आर्थिक स्थिति में इस प्रकार गिरावट आई कि वे स्त्री खुद का भी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रही थी यही करते चलते चलते उस स्त्री की मृत्यु हो गई तथा उस परिवार में सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई इससे यह कह सकते हैं कि हमें स्वयं पर भी भरोसा इतना रखना चाहिए कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं हमें किसी और पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है यह एक अचंभित कर देने वाली बात है कि एकमात्र स्त्री जिस पर पूरा परिवार निर्भर था और उसकी मृत्यु के पश्चात उस परिवार की कोई वजूद ही नहीं रहा क्योंकि उनका जो पालन पोषण कर रहा था उसी की मृत्यु हो गई इसीलिए हमें अपने स्वयं पर भी विश्वास होना चाहिए स्वयं को भी काम करना चाहिए